अगर राजस्थान की बात की जाए है तो यहाँ बहुत सारा संग्रहालय है जहाँ पर हमारी जो पुरानी राजा महाराजाओं की जो हमारे शाही यहाँ के शाही परिवारों की जो कुछ भी विरासत है वह एक संग्रहालय में म्यूजियम के रूप में यहाँ पर रखी गई है यहाँ जो म्यूजियम है जो हर जगह पर है जैसे मेहरानगढ़ फोर्ट के अंदर भी उनका अपना म्यूजियम है नागौर का घर देखे तो नागौर के किले में भी उनका अपना खुद का म्यूजियम है उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर एक अजमेर गवर्नमेंट का भी म्यूजियम है और यह प्राचीन म्यूजियम भी है यहाँ पर हैंड प्रिंट चीज़ें का भी म्यूजियम है बहुत सारी चीज़ें का अपना अलग अलग म्यूजियम है इवन अगर देखा जाए तो जो शाही परिवारों की रानी और राजा जो कपड़े पहना करते थे उनका भी एक अलग म्यूजियम यहाँ पर देखने को मिल सकता है पब्लिक पार्क के अंदर मैंने हमारे यहाँ पर पब्लिक पार्क है वहाँ का जो म्यूजियम पार्क है उसमें जो है राजाओं की जो पुरानी पेंटिंग्स होती थी बहुत ही इन्नोवेटिव जो पेंटिंग्स होती थी उन सभी का वहाँ पर म्यूजियम बना हुआ है और यहाँ मेहरानगढ़ फोर्ट की बात की जाए तो यहाँ पर राजा के बच्चों के पालने उनके कपड़े इन उनके खिलौने रानियों के गहनें शाही पलंग उनकी तोपे सिक्के उन सभी का संग्रहालय यहाँ बना बना बनाया गया और संग्रहालय से यही होता है कि जब हम हमारे जब किसी छोटे बच्चों को या हमारी जो युवा पीढ़ी जब उनको देखते हैं तो वो बहुत से आकर्षित होते हैं अच्छा हमारे यहाँ का यह कल्चर था हमारे यहाँ लोग ऐसे कपड़े पहनते अच्छा हमारे यहाँ के राजा महाराजा ऐसे कपड़े पहनते थे तो संग्रहालय का होना बहुत जरूरी जिससे हम हमारे कल्चर यहाँ को बहुत करीबी से जानते हैं